میں اپنی زندگی کے دیگر پہلوؤں جیسے کہ اسکول جانا یا بائیک چلانا کام کرنا ہے اس میں سنگیت میرے لیے بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے میری زندگی کے لیے سنگیت اور میرے لیے سنگیت کے بنا کوئی چیز ہے نہیں میں کام کرتا ہوں تو مجھے سنگیت پسند ہے سننا اگر میں کہیں جا رہا ہوں تب مجھے پسند ہے اگر میں پیدل جا رہا ہوں تب مجھے سنگیت پسند ہے بائیک پہ جا رہا ہوں تب مجھے سنگیت پسند ہے یا میں کسی کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوں تب مجھے زیادہ سنگیت پسند ہے سنگیت میرے لیے ایک بہت زیادہ امپوٹنٹ رول پلے کرتا ہے میری زندگی میں اور اس کے بنا میری زندگی مطلب بہت زیادہ ہی اچھی نہیں جا سکتی ہے میں سنگیت اس لیے زیادہ سنتا ہوں کیوںکہ وہ میرے دماغ کو شانت کر کے رکھتا ہے ہر سچویشن میں ہر چیز میں کوئی کام غلط ہو جاتا ہے یا کچھ چیز ہوتی ہے جو چیز غلط ہو جاتی ہے جو دماغ کو اسٹریس دیتی ہے اس کے لیے میں سنگیت سنتا ہوں تاکہ وہ چیز میرے دماغ پہ زیادہ حاوی نہ ہو سکے اور میں اس چیز کے بارے میں زیادہ نہ سوچوں تو سنگیت میرے لیے بہت امپوٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے میری زندگی میں اور سنگیت کے کئی سارے سنگیت ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو سکھ دیتے ہیں کچھ دیتے ہیں جو دکھ دے دیتے ہیں میرے لیے ہر سنگیت میرے لیے اچھا ہے اور مجھے سنگیت ہر پل پسند ہے اگر میں کھا رہا ہوں اگر میں کچھ پہن رہا ہوں نہا رہا ہوں کھا رہا کچھ بھی کر رہا ہوں میں تو مجھے اپنے ساتھ سنگیت سننا زیادہ پسند ہے کیوںکہ وہ مجھے ساری دماغ کی الجھنوں سے دور رکھتا ہے